हैलो नमस्कार नमस्कार हँ हमरा जे छै से हमरा किछु पौधा चाही अपन जे छै से घर के आसपासमे आ बगीचामे लगाबयके लेल हमरा जे छै किछु पौधा फलबला चाही आ किछु फूलोबला चाही नहि नहि हमरा जे छै से छोटे छोट साइके गाछ चाही जे ओ कम जगह मे जे छै लागि सकय लगेलाक बादो जे कम जगह लिअ हँ

हँ हमरा जे छै चारिटा आम्रपालीके गाछ चाही आ दूटा कठहरके गाछ चाही आ चारिटा लीचीके गाछ चाही आ किछु जे छै से अगर जे छै से फाजिलमे अहाँके पास अगर किछु निक पौधा अगर जैसे फल अहाँके बुझै जे नहि निक बुझै यऽ हमरा वास्ते तखन जे छै ओ अहाँ अपना इच्छासँ दऽ देबय हँ सर हँ तऽ ओ जे छै अहाँ दए देबै ठीक कहलिए अहाँ हँ अनारके गाछ दए देबै हाँ फूलमे जे छै हमरा लऽ राखब मे जे छै कोन कोन वैरायटी अहाँ राखने छियै हाँ ओ तऽ हमरा बड्ड नीक लागैए हमर फेवरेट फूल छी अहाँ गुलाबके दए देबै आओर एक दूटा जे होयत सेहो दए देबै एकटा अरहुलोके दए देबै